हाँ जी जी अजय कुमार शर्मा अजय होटल बोल रहा हूँ हाँ मिल जाएंगे सर कमरा किस डेट में चाहिए अपने को हाँ मिल जाएंगे सर एवेलेबल हैं कौन सा रूम चाहिए सर ए सी वाला नॉन ए सी डिलेक्स सेमी डिलेक्स ठीक है मिल जाएगा सर कितने पर्सन हो आप टोटल ठीक है सर आपको एक रूम से काम चल जाएगा एक रूम मिल जाएगा आपको सुविधा सर हमारे यहाँ आपको फ्री वाईफाई मिलेगा मिनरल वाटर मिलेगा और आपको साफ सुथरा पूरा कमरा मिलेगा और जो भी आप फैसिलिटी लेना चाहो हमारे यहाँ है इंडोर वो है रेस्टोरेंट है खाने और नाश्ते के लिए व्यवस्था है बिलकुल सर आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा पूरा सुबह और शाम को प्रॉपर आपको सफाई मिलेगी रूम की कितने दिन रहना है आपको बिलकुल सर आपको प्रॉपर सुबह और शाम में सफाई रहेगी और हमारे होटल के कुछ रूल्स रेगुलेशन थे सर

हाँ सर खाना मिलेगा रेस्टोरेंट है होटल के अंदर ही और ब्रेकफास्ट डिनर सारी फैसिलिटी हैं अगर आप लेना चाहते तो और हमारे रूल्स रेगुलेशन है सर कुछ होटल के उसमें ये है कि आपको बारह बजे चेकआउट करना होता है अपने होटल की कोई भी कीमती सामानें है या उसकी कोई वो है तो आपको छेड़खानी नही करनी है उनको डेमेज नहीं करना है और आप अपने होटल के अंदर पार्टी वगैरह या किसी अन्य गेस्ट को एलाऊ नहीं करेंगे नहीं सर उ सके लिए अलग होल है आप कोई अदर पर्सन आएगा बाहर से तो आप होल में जाके मीटिंग कर सकते हो कमरे के अंदर मीटिंग एलाऊ नहीं है हाँ उसका चार्ज मिनिमम चार्ज होगा सर ले सकते हो आप उसका पर आवर्स के हिसाब से चार्ज रहेगा सर उसमें पाँच सौ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आप कितने घंटे मीटिंग करते हो हाँ उसमें सारी फैसिलिटी है आप मीटिंग के लिए बिलकुल सर पानी ए सी वाईफाई वीडियो कांफ्रेंसिंग सारी फैसिलिटी है उसके अंदर बिलकुल सर पूरा सुबह शाम में सफाई होगी रूम की और पूरे होटल की सफाई रहती है इस पे हमारा विशेष फोकस रहता है सफाई पे बिलकुल सर रोज बदलते है चद्दरों को डेली नई चद्दारें मिलेंगी आपको ठीक है सर